नमस्ते बताइए

मिल जाएगा मिल जाएगा हाँ सर सब कितने लोग हैं हाँ सर मिल जाएगा तो कितने में वह पंद्रह सौ में हो जाएगा पंद्रह सौ में और कहाँ घूमाना है और काशी विश्वनाथ तक घूमना है कि और मंदिर हैं सारनाथ जाना है तो और चार्ज लगेगा वैसी लगेगा अच्छा जहाँ जहाँ मंदिर पर जाना है वह उसका जहाँ अलग अलग चार्ज लगेगा हाँ हो जाएगा मिल जाएगा हो जाएगा सर अब तक ख़त्म हो जाएगा बाक़ी अलग अलग रेट है ना सर आपको जाना पड़ेगा तो वह काशी विश्वनाथ का अलग रेट है सारनाथ मंदिर का वहाँ का अलग रेट है यहाँ संकट मोचन का अलग रेट हैं दुर्गाकुंड घूमने जाएँगे तो वहाँ का कुछ अलग रेट है मिलेगा हाँ सर बिल्कुल घूमा देंगे मिल जाएगी गाड़ी और जैसे ही काशी विश्वनाथ तो वहाँ पर घूमेंगे तो वहाँ का भी अलग रेट है वहाँ पर भी बड़ा अच्छा लगता है

बिल्कुल सर घूम पाएँगे आप कितने बजे से आपको ही बुक करना है कितने बजे से पहले आपने बाइक गाड़ी भेजोगे फ़ोर व्हीलर

जी हम पूरा घूमा देंगे जहाँ जहाँ पूरा धार्मिक स्थल रहता है सर हम हम वहाँ पर चार्जिंग पूरा टोटल मिला कर हमको मिलेंगे बारह हज़ार मेरा होगा छूट कर के हम बताएँ ठीक है सर हम छूट कर के बताएँ हैं हो जाएगा सर घट जाएगा पर्सेन्ट से छूट मिल जाए आपको कर देंगे छूट करके साढ़े ग्यारह हज़ार कर देंगे चलिए ले लीजिएगा ग्यारह हज़ार ग्यारह हज़ार रुपये में मिल जाएगा आपके लिए पूरा घूमा देंगे पूरे टुरिस्ट है वहाँ पर भीड़ जाम लगता है ना उसमें डीजल पेट्रोल ज़्यादा हम लोग को पड़ता है ना आप पुरा वह समय पर भेजा जाएगा टाइम वह का बजे से शाम को सात बजे भेजेंगे

हो जाएगा नमस्ते